जी नमस्ते हम बोल रहे हैं सुभाष गारमेंट से

हमारे दुकान से बीस किलोमीटर दूर है जी जी कि हमारे किधर से भी ले लो जी जी हाँ हम भी दुकान रखे हैं आइए हम भी चलते हैं देखते हैं क्या रेट में देते हैं कपड़ा उस हम भी दुकान खोले हैं लेंगे

जी जी चलो हम भी देख लेते हैं हमारे किधर से भी ले लेना जी जी ठीक है चलो कब तक आ रहे हैं तब हम भी चलें देखते हैं कितने में दे रहे हैं कैसे है अच्छा चलो ठीक है यहीं मेरे को दुकान पर भी ले लो हम भी कपड़ा रखते हैं अच्छे अच्छे कपड़ा ब्रांड के रखते हैं ठीक ठीक चलो आओ तब हम भी चलते हैं तब आओ बस आइए आधा घंटा बाद आइए चलते हैं

कल आएँगी जी जी चलिए तब ठीक है चलिए ठीक है तब कल ही आइए